वेज मंचूरियन ॾाढी ॾुखी आहे ठाहिणु ॾाढी हिन में मतिलबु ॾाढी महिनत लॻंदी आहे ऐं उन जूं पंज प्रकार जूं उन जी भाॼियूं कटिणी पवंदियूं आहिनि बसर पता गोभी शिमला मिर्चु टमाटो ऐं पट ए गजरूं घसिणी पवंदी आहे इहा सभु घिसे करे भई इन्हनि जो न बॉल ठाहिणो पवंदो आहे बॉइल वरी तरिणा पवंदा आहिनि ऐं इन्हनि खे सुठे नमूने सोक करे तर तरे करे पाइनि ऐं ईअं थोरो उन में मैदो वैदो मिलाए करे उन खे सुठे नमूने बॉल कबो आहे बॉल खे तरिबो आहे भई सुठे नमूने जीअं सुठो लॻे ऐं इन जी ग्रेवी बि ठाहिबी आहे इन में टमाटर सॉस पवंदी आहे बसरु पहिरियों भुञेसि टमाटर सॉस विझी शिमला मिर्च विझेसि ऐं वरी इन में सॼो अजीनो मोटो पवंदो आहे ऐं इन जी ग्रेवी ॾाढी मस्तु ठहंदी आहे ऐं मूंखे ॾाढी वणंदी बि आहे लेकिन इन में ठाहिणु ॾाढी मुश्किलात ईंदियूं आहिनि पर ॾाढो सुहिणे नमूने ऐं ॾाढी सुठी ठहंदी आहे इहा वेज मंचूरियन ॾाढी वणंदी बि आहे असांखे ऐं असां इन खे ॾाढे सुठे नमूने ठाईंदो आहियां त ॾाढी मुश्किलातुनि सां हीअ ठहंदी आहे ॾाढी मुश्किल सां मां इन खे सिखी आहियां